जोंनि बेयावथ' बेदि बैसागु बैसागुब्लाल'सो गासिबो गामि दरनै दरथाम लोगो नांनानै बेराद फुरथि जायो मोसायो रंजायो बियाव आमफ्राय ओरैनो एक्सट्रा मोसानानै बेलेगाव अबेबा थांनानै मोसानानै फैसा खामायनाय बेबायदिथ' गैया जोंनि बेयाव बिदिनो माबा मोनसे गामियाव फांसन जायोब्लासो जों मोसायो रंजायो सोरनिबा न'खराव हाबा जायोब्ला जों बेयावबो मोसायो रंजायो गासिबो बुरै सिख्ला सेंग्रा लोगो नांनानै खिन्थु जोङो बेलेग जायगायाव अबावबा थांनानै जे मोसानानै फैसा खामायनाय बेबायदि गैया बेयाव बे गथ' उन्दैफोरो दङ साफा सानै अबावबा बिमाफ्रा बिमा बिफाफ्रा स्कुलफ्राव अबावबाफोर लांनानै मोसाहोयो बेयाव सोरबाफोर अननानै अननानै एसे एनै प्रइज होयोब्ला होबाय खिन्थु बिबायदि मोसानानै फैसा खामायग्रा रावबो गैया जोंनि बेयाव जोंना बेनोसै हाबा खेराइब्ला बैसागु मागोब्ला जों रंजायो मोसायो बेदिनो बैसागु जोबजासे जों सानबाफोरखो जों मानियो आरो बैसागुआव रंजायो मोसायो आरो मागोआवबो बिदिनो मागोआवबो बिदिनो सोरबा सोरबा रंजायो मोसायो बिदिनो आरो ओंखाम गोरलै जानाय समाव जों बिदिनो ज' मन्दिरावनो ज' ओंखाम गोरलै जायो मोसायो रंजायो सेंग्रा सिख्ला बुरै सेंग्रा बिदिनो खिन्थु जों बाहेरायाव मोसाहैया जेरावबो थाङा बेनोसै जोंना बिदिनो गथ' उन्दैफ्रा अबेबा अबेबा थाङो लाङो बिमा बिफाफ्रा मोसाहोयो बेल'सो जोंनियाव इसिबां माबा गैया मोसाग्रा बेयाव